हम मध्य प्रदेश में रहते हैं और मध्य प्रदेश में सबसे बड़े शहर इंदौर है भोपाल ग्वालियर और जबलपुर हैं यहाँ पर बड़े बड़े शहरों में रहने के अच्छे जो पहलू हैं वो यह है कि एक तो बच्चे बाहर जो पढ़ने के लिए जाते थे उनको बहुत अच्छे अच्छे संस्थान मिल जाते हैं पढ़ाई के लिए कोचिंग्स मिल जाती हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आती है इसके अलावा अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसको स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत अच्छी और समय पर मिल जाती हैं ताकि व्यक्ति की जान बच सके कोई अगर ज़्यादा बीमार है तो एकदम से बहुत दूर नहीं भागना पड़ता क्योंकि बहुत बड़े बड़े अस्पताल यहाँ पर रहते हैं और कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं कुछ सरकारी हॉस्पिटल भी जो सरकार ने बना रखें हैं वह भी हमको बड़े शहरों में बहुत आसानी से मिल जाते हैं इसके अलावा रोज़गार के अवसर भी वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं लोग छोटे छोटे से रोज़गार करके अपना जीवन यापन कर लेते हैं छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं जिसमें बहुत सारी महिलाएँ काम करती हैं गरीब तबका काम करता हैं बड़े बड़े जो ऑफिस हैं उसमें भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को असानी से काम मिल जाता है अब जो इसके बड़े शहरों में रहने के जो खराब पहलू हैं उसमें सबसे पहले तो होता है प्रदूषण बड़े शहरों में प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है गाड़ियाँ बहुत होने के कारण आबादी बहुत होने के कारण ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है और धूल बहुत होती है इसके अलावा वायु प्रदुषण भी बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर हवा स्वच्छ नहीं रहती वहाँ की बहुत प्रदुषण होता है बीमारियाँ वहाँ के लोगों को थोड़ा ज़्यादा होती हैं पानी वहाँ का स्वच्छ नहीं होता पानी में जो फैक्ट्रियों से निकला हुआ कचरा रहता है वह पानियों में लोग डाल जाते हैं तो वह पानी भी स्वच्छ नहीं रहता वहाँ का हवा जो रहती है वह साफ नहीं रहती है धूल बहुत उड़ती है दूसरा लोग स्वार्थी बहुत होते हैं वहाँ पर लोग लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं